हाँ मुझे पोको फ़ाइव एक्स प्रो जो मोबाइल आ रहा है वो चाहिए था फ़ाइव जी कौन कौन से हाँ कार्बन ब्लैक प्र प्राइस क्या है इसका तो तीनों के सेम प्राइस हैं या कलर के हिसाब से अलग अलग प्राइस हो जाएंगे

आठ जी बी दो सौ छप्पन जी बी रोम ये इसका प्राइस क्या है ये कौनसा कलर है आठ जी बी एक सौ छप्पन जी बी एक सौ अट्ठाईस जी बी अच्छा अच्छा ये कितने का है ये कितने का है ये जो सेकंड बताया आपने

ये कलर कौनसा है नहीं ये ये ये इसका कलर कौनसा था ये मतलब हर उसमे सारे कलर मिल जाएंगे अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा एक और तीसरा कौनसा बता रहे हैं आप तीसरा कौनसा बता रहे हैं आप एक और अच्छा अच्छा कार्बन ब्लैक जो है आपके पास उसका भी प्राइस यही रहेगा ना मुझे थोड़ा इसकी मुझे स्पेसिफ़िकेशन बताएंगे के इसमें क्या क्या कुछ खास है

फ़्रंट में सोलह मेगापिक्सल का फ़्रंट में और बैक में बैक में ये बैक कैमरे बताए आपने

अच्छा अच्छा अच्छा तो कैमरा क्वालिटी कैसी है इसकी हाँ हाँ हाँ फ़ुल एच डी है अच्छा आजकल जो मोबाइल आ रहें हैं कर्व स्क्रीन में वो इसमें भी है क्या वो अच्छा अच्छा अरे जैसे कि आजकल जो मोबाइल जो ले रहे हैं तो उनमें चार्जर भी आ रहा है हैडफ़ोन भी साथ आ रहा है इसमें क्या क्या साथ में है अच्छा अच्छा ये चीज़ें इसके साथ मिलेंगी तो ये गारंटी वारंटी में क्या है इसका

क्या एक बार फिर बताएंगे आप अच्छा इसमें एक साल प्लस एक साल की गारंटी है वारंटी है गारंटी नहीं है इसमें

यार मुझे ये नाईट मोड ये जो आपने बताया है क्या है कि पहले भी मेरे पास मोबाइल थे लेकिन नाईट मोड सही तरह से काम नहीं करता है मोबाइलों का बताते तो हैं सभी लोग के नहीं नाईट मोड है और अच्छा पिक्सल भी अच्छे हैं लेकिन नाईट मोड मैंने मोबाइल लिया इसके पहले जो भी मोबाइल था मेरे पास वो इतना अच्छा नाईट मोड काम नहीं करता था तो इसका नाईट मोड

अच्छा अच्छा अच्छा एक चीज़ और बताइए के इसका बैटरी पावर कैसा है हाँ सिक्स्टी सेवन वाट का चार्जर मिलता है

मतलब फ़ास्ट चार्जिंग में अपन चार्ज करो कितनी देर में चार्ज हो जाएगा इससे अच्छा अच्छा थर्टीन मिनट में ये फ़ुल चार्ज हो जाएगा छत्तीस घंटे आप बता रहे हैं चल जाएगी इतनी बैटरी अच्छा ये और बताइए इसके प्राइस में कुछ कन्सेशन हो सकता है क्या अब जैसे के ऑफ़र ऑफ़र चलते हैं कि अभी दिवाली का ऑफ़र है न्यू यर का ऑफ़र है अभी कोई ऑफ़र है क्या

अच्छा अच्छा एक बात और बताएं आप मुझे के रेटिंग कैसी आ रही है मार्केट में आपके सेट की अभी जो आप बता रहे हैं मुझे

अच्छा अच्छा तो कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं आई आपके मोबाइल के बारे में अच्छा एक बात ओर आ रही है आज कल मोबाइलों में प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क प्रॉब्लम तो है लेकिन मोबाइल में भी कई लोग मोबाइल की भी शिकायत कर रहे हैं कि नेटवर्क इशू बहुत हो रहे हैं मोबाइलो में हाँ अच्छा दो सिम हैं इसमें दोनों सिम फ़ाइव जी सपोर्ट से हैं हाँ ठीक अच्छा अच्छा ठीक है मुझे एक बार और आप रेट थोड़ा और बता दें बस ठीक है आठ जी बी रैम दो सौ छप्पन जी बी रोम में सत्ताईस हज़ार नौ सौ निन्यानवे रुपए का ये ऑनलाइन मिल जाएगा आपका या शॉप पर ही आना पड़ेगा हाँ ऑनलाइन मिल जाते हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ऑनलाइन में कभी कुछ जो ऑनलाइन ऐप्लीकेशन रहती हैं कभी कुछ डिस्काउंट दे देती हैं आप लोग तो डिस्काउंट दे नहीं रहे हैं तो मोबाइल की सेल हो रही है ये अभी आपके अच्छा अच्छा चलिए ठीक है सर तो मैं आता हूँ आपकी शॉप पर ठीक है ओके